कढ़ी चांवर दाल पकान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगड़ूअ जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सुहांजणे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो ऐं कोकी